जों सासे मानसिनि आथिं आखाय बायोब्ला जों मोजाङै आबार लानांगोन बोखांनांगोन दैखांनांगोन आथिंखौ जोथोन लानांगोन आथिंखौ जाहाथे जेबो जायैनि खाबथाना होनांगोन मुलि होनांगोन अजानाव लांनांगोन अजाया आथिं बायनायनि थाखाय मुलि थयारि खालामनानै होगोन अजाजों हामाब्ला जों ड'क्टारनाव सिखिथसा खालामनांगोन सिखिथसा खालाम लाखांनानै जों मानसिखौ जोथोनै नायनांगोन आथिं आखाय बायोब्ला खिनाय हासुनाया प्रबलेम जायो जों बेखौ बोथ्रोदनांगोन आबार खालामनांगोन जोङो मुलिखौ टाइम टाइम फुननान होनांगोन नायनांगोन हामदों ना हामाखै अजाखौ जों लिंबोबाय थानानै जोङो नायनांगोन माब्रै जाखो रोजोबदों ना रोजोबाखै समान जादों ना जायाखै मुलि फुननाय टाइमाव थिखोनांगोन आथिं सानाया खम जायोब्ला लासै लासै जों थाबायनो सेस्था खालामनानै होनांगोन हमथानानै आमफ्राय मुलि मुलिखौ जों आबार लायोब्ला ओंखाम जानायाव बोखांनानै दौनान होनांगोन आखाय सुनान होनांगोन बाहेरायाव बोखांनांगोन